पहिरियों पहिरियों त असांखे विषय सोचण ते ई घणो टाइम लॻी वेंदो आहे की असां कहिड़े विषय ते लिखूं लिखूं त लिखूं छा त पोइ मां ॾिसंदी आहियां की आसे पासे में घणा ई दुख आहिनि त कहिड़े दुख ते असां लिखी था सघूं त पोइ मुंहिंजे ध्यानु में ईंदो आहे की करप्शन आहे अॼुकल्ह जे देश में जामु करश करप्शन हली रही आहे हुनजे करे माण्हू जामु बर्बाद थी विया आहिनि पंहिंजो कमु जीअं ऐं तीअं कराइण लाइ माण्हू पैसा ॾेई करे पंहिंजो कमु था कराइनि त हिन विषय ते मूंखे लिखिणो आहे की करपशन बंदि करणु घुरिजे बिना पैसनि जे उहो कमु थी वञणु खपे ॿियो त मां ॾिसंदी आहियां की अॼुकल्ह साफ़ु सफ़ाई जी जामु घटिताई थी वई आहे माण्हू साफ़ु सफ़ाई रखनि कोन था हुनजे करे उहे जामु बीमार था थी वञनि जामु बीमारियूं थियूं फहिलजी वञनि त साफ़ु सफ़ाई रखण जे विषय ते लिखणु घुरिजे जेको माण्हू लिखे ऐं सरल भाषा में हुजे ऐं उहो समुझी सघे की सफ़ाई केतिरी ज़रूरी आहे ॿियो त मुंहिंजे ध्यानु में इहो ईंदो आहे की अॻे माण्हू बे धीअरूं ॼणण ते जामु ॾकंदा हुआ पर अॼुकल्ह धीउ ॼणणु जामु गर्व जो कमु थी पियो आहे छोकरि धीअरूं जामु ॿुढापे में पंहिंजे माउ पीउ खे सपोर्ट थियूं कनि हुननि खे ॾिसनि थियूं तंहिंखां पोइ त उहे हर क्षेत्र में जीअं हाणे भई ऑटो बि थियूं हलाइनि ट्रेनूं बि थी हलाइनि तंहिंखां पोइ वरी हवाई जहाज बि थियूं हलाइनि अलॻि अलॻि देशनि में वञी करे खेल थियूं खेॾी अचनि त धीअरूं जामु अॻियां वधी वियूं आहिनि त असाखें हुननि खे पढ़ाइणु खपे अॻियां वधाइणु खपे तॾहिं त मोदी कढी आहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारा लगाई है त असांखे जेको बि विषय लिखिजे उहो हिकदमि सरल भाषा में लिखिजे जीअं हर कोई पढ़ी सघे ऐं समुझी सघे ऐं भाषा हीअं हुजे की माण्हू खे दिलि ते छू सघे